हमर नाम जूही झा छथिन हम सुखपुरसँ बाजै छली हम बिचला टोलसँ बाजऽ छली हमर वार्ड नम्बर नओ यऽशं हम भी मार्टमे किछु समान आर्डर करेने छी ओ ऑर्डर अभी तक नहि आयल हँ भुगतानो कए देली हमर आइडी यऽ तीन चारि पाँच उन्नीस सए अन्ठानबे हमर आइडी यऽ अभी तक ई आइडी पर हमर समान नहि आयल यऽ जेनाकि हम समानमे किछु कपड़ा आ अनाज सब ऑर्डर करने छथिन घड़ी आर्डर करने छथिन राशनके समान छी चीनी दालि मकइके आटा बहुत कुछ ऑर्डर करने छथिन मसूरके दालि सब आर्डर करने छथिन हम भुगतान कए देने छी मगर अखन तक हमर भुगतानके नहि पैसा आयल यऽ नहि सामान आयल यऽ हम बैथूत भय गेल छी घरमे कोनो समान नहि यऽ हमरा अहिठा राज काज यऽ किछु समझ नहि आबैया हम की करी हमर अहाँसँ अनुरोध यऽ कि हमर भुगतान अगर पैसा दैके यऽ तऽ पैसा नहि तऽ हमर राशन हमर घर पर पहुँचाबु आ एना जे करबै तऽ एना लोग कतऽसँ आनतै बैथूत भए जेतै बैथूत भेने नीक बात थोड़े भेलै अहाँसँ अनुरोध यऽ कि हमर जल्दी से जल्दी भुगतान करु